जी नहीं खाना बनाना महिलाओं काम नहीं है खाना पुरुष लोग भी बनाते हैं क्योंकि ज़्यादातर रेस्टोरेंट होटलों भोजनालय में आप देखेंगे तो पुरुष ही भोजन बनाते हैं और सबको खिलाते हैं वहाँ महिलाओं की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादातर रेस्टोरेंट में भी पुरुष ही रहते है और घर में मैं भी कभी कभी खाना बनाता हूँ अगर मेरी मम्मी लोग नहीं रहती मेरी वाइफ लोग नहीं रहती है तो और मेरे पापा भी कभी कभी खाना बनाते हैं अगर कोई नहीं रहता है तो सब को सब चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है